गोंयांत सगळे लोक सगळ्या धर्माचे फॅस्टीवल्स सॅलेब्रेट करतात हिंदुच्या घरांत जेन्ना दिवाळी गणेश चतुर्थी मनयतात तेन्ना शेजाऱ्याक आशिल्ले सगळे क्रिश्चन भाव भयणां तशीच मुस्लीम भाव भयणां देवाक पायां पडपाक गणपतीक तशेंच दिवाळेचे फोव खावपाक येतात जेन्ना मिलाग्रीचे फेस्त आसता म्हापशांत तेन्ना सगळे हिंदू मिलाग्रीक सायबीणीक तेल घालपाक वतात जेन्ना गोयांत मुस्लीम भावांगेर ईद आसता तेन्ना सगळे जाण तांची स्पेशालिटी जी शेवयाची खीर आसता ती खावपाक वतात ती खीर सगळ्यांक खूब आवडटा गोंयांत जेन्ना मिलाग्रीचें फेस्त जाता त्याच दिसांनी लयराईच्या देवीची जात्राय जाता आनी हे एक व्हडलें उदाहरण सायबीणेक लयराई कडल्यान तेल वता तेलाचो एक कॅन वता तशेंच सायबीणी कडल्यान लयराई देवीक मोगऱ्यांचो झेलो वता हाचेंच वयल्यान आमकां कळटा की आमचे गोंयचे लोकांचे व्हीव्ज जे आसात ते सगळ्या धर्मां खातीर सेम आसात हांगा कसले भेदभाव करीनात